हा बॉलीवुड जे घणे ई हीरोइननि जा असां फैशन जा असां प्रभावित थिया आहियूं ऐं उन में जीअं ख़ासि कर के हेमा मालिनी जा कट बाहूनि वारा ब्लाउज ऐं टाइट कुर्ता ऐं चुड़ीदार पजामा उहे ॾिसी असां सिबी करे पाता आहिनि